गांवपाचे जाल्यार तुजें स्वतां भितर आवड तयार करप हें गरजेचे आसा जिद्द जाय चिकाटी जाय लिस्निंग आतां लिस्निंग लिस्निंगाची बाबतींत सांगतले जाल्यार दुसऱ्यांची गाणी आयकप दुसरें कशें गायता दुसऱ्यांची दुसऱ्यांची घरांणी कशीं कशीं आसात ती आयकून घेवप ती आयकपाक जाय ह्या संगीत कलेची एक संगीत कला जर फुडें व्हरत जाल्यार गा गाणीं जर लोकां मदीं दवरतले जाल्यार साधना हे खूब अत्यंत गरज आसा